स्हाड़े इद्धर बेबा बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहगा ते मैं इक करेयाने दी दकान शुरू करनी जेह्ड़ी साढ़े एरिये च हैनी ऐ फिलहाल ते ते ताइयें ते एह् इक बिजनेस नै जेह्ड़े स्टार्ट कीते जाई सकदे नै और मैं बी जेह्ड़ा करना ऐ